तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो मुंहिंजो नालो आशा थवांके थवानी आहे मां जंगपुरा में पैदा थी हुअमि सन उणिवीह सौ चोहठि में मुंहिंजो जनम थियो हुओ मां उते ई पली बड़ी हुअमि मुंहिंजो स्कूल गोरमेंट स्कूल हुओ इरो सिनेमा हॉलवे वटि ऐं मां पंजे ताईं प पंत नगर ग प्राईमरी स्कूल हुओ हुते हुते पढ़ाई कई हुई पंजे ताईं हुते पढ़ाई कई हुई प प हुतां हिकु अशोक इरो सिनेमा वटि जेको उन उते मां छहे खां वठी ॿारहें ताईं पढ़ाई कई ऐं आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई कई आर्ट में मुंहिंजे वटि हिंदी इंग्लिश ऐं साएंस ऐं हिंदी इंग्लिश सोशल स्टडी हिस्ट्री जो इहे सभु पॉलीटिकल साईंस इहे सब्जेक्ट हुआ ऐं मां वधि मैथ्स ॾहें में मां मैथ्स में ऐं इंग्लिश में कमज़ोर हुअमि मुंहिंजी ॾहें में कमाटमेंट बि नाइंथ में कमपाटमेंट आई हुई इंग्लिश ऐं मैथ्स में इंग्लिश ऐं मैथ्स जो मूंखे ॿिहर पेपर ॾिए खे मां पास थी हुअमि ऐं हुन खां पोइ मूं ट्वेलथ कई ट्वेलथ करण खां पोइ मुंहिंजा फोर्टीएट परसेंट ट्वेलथ में नम्बर आहियां ऐं उन खां पोइ मां ट्वेलथ खां पोइ मां कमला नहेरु कॉलेज मां आरितवार ॾीं कॉलेज कंदी हुअमि हुते मां ग्रेज्यूएशन अञा शुरू बि न कई हुई मां नौकिरी करण अप्लाई कई मुंहिंजो नौकिरीअ में नम्बर अची वियो पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल डिपार्टमेंट में मां सौटी सिंधी नौकिरी कई ऐं सो छह छह साल मां हुन ते नौकिरी ते कची कची नौकिरी कई कची नौकिरी पोइ मां छहे साल जो पोइ पकी थियमि ऐं हुन पोइ मुंहिंजी जेकी गोरमेंट नौकिरी थींदी आहे उहा सभु मूंखे सभु फेसेलिटियूं मिलियूं हुन खां पोइ मुंहिंजी शादी उणिवीह सौ नवे उणासी में थी मुंहिंजो हिकु फोट ॿ ॿार पैदा थियो उहो ॿार हिकु हिकु आहे हिकु ॿार जो नालो दिलीप आहे हुन खे मां चङो तरह पढ़ायो लिखायो ग्रेजयूएशन बीटेक कराई बीटेक करे हुन खे शादी मां कराई आहे मुंहिंजी जी शादी सन उणिवीह सौ उणासी थी हुई मुंहिंजो हिकु घोटु आहे घोट जो नालो गणेश थवाणी आहे ऐं उहे प्राइवेट नौकिरी कंदा आहे कंदा आहिनि प्राइवेट नौकिरीअ में कोई हेॾी ख़ासि तरक़ी कोन थी आहे उन्हनि जी सैलेरी ठीकु ठाक आहे ताकी तव्हांजो घर जो गुज़ारो हलंदो रहींदो आहे ऐं मुंहिंजी बि नौकिरी हुई त तंहिंजे करे तव्हांजो गुज़ारो थी वियो मुंहिंजो छा पोइ छोकिरो शादीशुदा आहे हिन वक़्तु हुन जी नूंहं बि आहे अञा मूंखे ॾाॾी न ठई आयां ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे मुड़ुस अञा प्राइवेट नौकिरी कंदो आहे मां नहेरु नगर में रही हिन वक़्तु मां नहेरु नगर में रहींदी आहियां छह ब्लाक अठावीह में ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ में कोई कोई ख़ासि विषय कोन्हे जेको मां छुपायां माण्हुनि खां ऐं मां किष्नाबाटीअ में शादी करे वियमि मुंहिंजी उतां मुंहिंजी सस सां कोन ठही हुन मूंखे अलॻि करे छॾियो ऐं मां हिते न मां टे चारि जॻहि जॻहि बदिलियूं हिते सरिता विहार वियमि गोविंदपुरी वियमि काल ग ग गढ़ी उते मां मकान वरिता ऐं उन्हनि खे विकिणी करे मां हिते नेहरु नगर में घरु वरितो ऐं मां तालाकूं उणिवीह सौ सतानवे खां वठी हिते मां सेट आहियां ऐं मुंहिंजी नौकिरी बि फर्स्ट क्लास थी वई और मां हाणे रिटायर थी वई आहियां रिटायर थी घर जा कमु कमु ॾिसंदी आहियां ऐं जेके पिक्चर विक्चर टीवीअ ते हलंदा आहिनि थोरा मां उहे ॾिसंदी आहियां कोई किताब मिलंदी आहे किताब पढ़ी वठंदी आहियां कॾहिं प्रोग्राम ते हली वेंदी आहियां जीअं मां हेॾे वेंदी आहियां और मंदरनि में बि मां वेंदी आहियां और गुरुद्वारे खे बि मञंदी आहियां मां हिते वेंदी आहियां रोजु मां मुंहिंजो नेमु आहे मुंहिंजो मां मंदर या गुरुद्वारे हिकु हंधि ज़रूर वेंदी आहियां ऐं पंहिंजो परिवार लाइ सुख शांती घुरंदी आहियां इहे मुंहिंजी कहानी इहे आहे इन खां वधीक कुझ बि कोन्हे मुंहिंजी ज़िंदगी में